आमचे संस्कृतीक दायज राखपा खातीर आमी हे नवे पिळगेक प्रोत्साहन करूंक जाय जशें आतांचे तेपार कोण आपले एकवट कुटुंबाच्या वांगडा रावंक पळयनात तशें ते जाणट्यां कडेन आशिल्लें सगळे सांस्कृतीक दायज विसरूंक लागल्यात जशें पयलींच्या काळार जर लायट नाशिल्ली जाल्यार लोक रगड्यार मिरसांग वाट्टाले पूण आतां तशें ना लोक भायल्यान ऑर्डरी घेतात तशेंच कपड्या बद्दल जांव पयली लोक कांस न्हेसताले तशे आतां उरूंक ना हाचे जरी आमी आमचे नवे तरणाट्यांक आमच्या गांवच्या संस्कृती बद्दल थोडी तरी जाणविकाय दिली तर हे नवे योग आसा ते बदलपाक शकतात आनी हेच आमचे फुडले पिळगेक बरी दिका दाखोवन बरें आयुश्य दिवंक शकतले